हम लोग एक ही गाँव में रहते हैं कस्बे में और हम लोग यहाँ से शहर और रेलवे स्टेशन या बस यात्रा के यात्रा करने के लिए जो साधन है वो सात आठ किलोमीटर दूरी पर है और हम लोग के गाँव में कोई साधन नहीं चलता कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलता है तो ऐसी छोटी मोटी गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं तो यात्रा करने में बहुत चुनौतियाँ आती हैं बहुत समस्या होती है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई बच्चा या बूढ़ा कोई व्यक्ति बीमार हो गया है या कोई महिला डिलीवरी वाली है तो बीमार हो गई तो यहाँ कोई साधन नहीं की कोई हॉस्पिटल जा सके या कोई सफर कर सके या कोई ट्रेन वगैरह साधन पकड़ सके तो इसमें बहुत सारी समस्याएँ आती हैं अगर प्राइवेट बस हम लोग करते हैं साधन करते हैं तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं अगर सरकारी योजना हमारे हम एम्बुलेंस बुलाते हैं तो उसको आने में यहाँ से दस किलोमीटर की दूरी पर रहता है तो आने में बहुत लेट हो जाता है तो सारी समस्या बड़ी कठिनाईयाँ झेलनी पड़ती हैं साधन वगैरह के ना रहने से और बड़े बुजुर्गों को या बच्चे को ज्यादा कहीं भी सफ़र करना है कोई ट्रेन वगैरह पकड़ना है तो अक्सर लेट ही हो जाता है क्योंकि साधन आने में भी लेट हो जाता है और यात्रा करने के लिए जब स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है कि हम लोग की ट्रेन भी छु निकल चुकी है तो इसलिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है